میں ترمیم اور نظرِ ثانی کو بہت طریقوں سے ہینڈل کرتا ہوں اس کے لیے میرے پاس بہت سارے مخصوص عمل ہیں کیونکہ جب بھی مجھے کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے یا پھر نظرِ ثانی کرنی ہوتی ہے تو میں اسے بہت اچھی طریقے سے دیکھتا ہوں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں خوب سوچتا ہوں پھر اس کے بعد جا کر کے ترمیم کرتا ہوں اور پھر نظرِ ثانی کر کے ہینڈل کرتا ہوں لیکن مجھے بہاؤ کے ساتھ چلتے رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ خاص مزہ نہیں ہوتا ہے